وعلیکم السلام جی مل جائے گا میں ہوٹل والی نہیں بول رہی ہوں میں گھر سے بول رہی ہوں مل پائے گا ہاں گھر

مل جائے گا وہ مطلب کتنے تاریخ تک چاہیے ادھر نہیں ہے بائیس تاریخ کے بعد مل جائے گا ہاں اے سی روم بھی ہے اور بنا اے سی بھی سات سو نو سو بارہ سو بارہ سو تک کا سترہ سو اٹھارہ سو ہاں ساری فیسلٹی آپ کتنے لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ کا سیڈیول کیا ہے کچھ سیڈیول سیٹ کیے ہوں گے نا کہاں کہاں گھومنا ہے ٹھیک ہے مل جائے گا آئیے روم ٹھیک ہے تو